हेलो कहलहुँ हमरा घरमे मुड़नके दिन तकेलियै हँ बउआ कऽ बुझलियै ने हँ तऽ काल्हि बुध हँ तऽ काल्हि बुध दिन छियै तऽ बउआके मुड़न कऽ हम दिन तकेलियै हँ तऽ अहाँ कखन एबै काल्हि खुना नओ बजे आबि जयबै हँ तऽ ठीक छै नओ दशसँ एगारह तकमे बिचमे मुड़न कऽ दिन भेल छै तऽ अहाँ आबि जयबै की केना लेबै की केना करबै हँ दूगो बच्चा छै दू आदमीसँ एबै अहाँ दू आदमीसँ किआ एबै एक आदमी अहाँ एबै तऽ नहि भऽ जयतै दूनु एक दूनु बच्चा कऽ आँ तऽ तहन की सब ओरिआ कऽ रखबै की सब करबै हँ तऽ हम घरमे बूझलियै बच्चाके कपड़ा सबचीज सब ओरियेबै हँ बच्चाके कपड़ा ओकरा माँके सब कपड़ा हम अहाँ लए दू हजार अहाँके लेल नहि नहि दू हजार रुपआ हम गरीब लोग छी तहन केना अहाँकेँ दू हजार रुपआ दऽ देब दू हजार मे असगरे अहाँकेँ दू हजार रुपैआ हमरा अहाँ कहब तैँ ने हम कहलहुँ एक आदमी भए कऽ आबू नहि नहि से नहि होयत पन्द्रह सए रुपआ नहि देब ओतेक कहैत छियै कहलियै दू हजार दू हजार सँ पन्द्रह सए पर एलियै ओतेक हम केना दए देब अहाँकेँ ओतऽ हमरा नहि होयत एहि दुआरे जे हम गरीब लोक छी हमरा बुते पार बच्चाके एतेक रहत तहन नोत पिहान सर कुटुममे से देने छी गौआँ घरुआ से यऽ आँइ हँ तऽ से से तऽ बुझलियै हमरे लए कऽ अहाँ छी हम जज हम जजमान अहाँ आजिम छी हम जजमान छी अहाँ हमरे लए कऽ कमाइत छी तऽ तेनाहिते कए कऽ ने चलबै ओहिना कए कऽ अहाँ लेबै ने हँ तऽ हम पैसा कौड़ीके बातमे कम सम देब हम अहाँके पाँचो टुक कपड़ा दए देब एक आदमी अहाँ आबू मन नहि मानत तऽ पाँच सए सात सए रुपआ हम अहाँकेँ दए देब अहाँ अपन जे अहाँकेँ निछाओर पिछाओर जे नीक बेजाय होयत से हम अपन अहाँकेँ करब हँ तऽ हम पैसाके बारेमे नहि गछैत छी पैसा हम नहि देब ओतेक पैसा हम कम गछैत छी हम कपड़ा बर्तन अहाँके दए देब पाँचोटुक कपड़ा होइत छै हजामके से हम अहाँकेँ कपड़ा शुभ शुभ कऽ दए देब राखैत छी